जानो मोजां मोनोबोला जोंहा ओंखामफोरजों जायो अमा बेदर दाउ ना बेफोरखौ जानो मोजां मोनो ओंखामजों जायो जों बेखौ बिदिनो बोरमा दाउ अमा ना बेखौ जायो आरो बेलासि समाव फुं समाव साहा लोङो गायखेरनि साहा लोङो आङो आरो बेनि अनगायै मा जायो मिथामुरि आरो बायदिसिना गोखै फिथाइ मा मा माबा हाबि जाबि जायो मिथामुरिफोर गोखै फिथाइ लेबु बेखौ जायो आङो जाग्रा मुवाया बेनो बेखौनो जायो मिथामुरि आरो लेबु गोखै बेफोरखौ जाबाय बे दाउ बेदर अमा बेदर ना बेफोरखौ जाबाय बेखौ ओंखामजों जायो आं जानो मोजां मोनो आं बेखौनो बेखौनो ओंखामजों जायो आं दाउ अमा ना बेफोरखौनो जायो साहा लोङो बेलासि समाव साहा लोंबाय बेनोसै गोखै लेबु गोखै मिथामुरि बेखौ जाबाय